औ आं उन्निसस' नाइनटिन सिक्सथिसेभेन आवनो आंखौ हाबा हरबाय न'निफ्राय हाबा हरनायाव आङो धुम धाम हाबा खालामनानै हरबाय आंखौ बिमा बिफाया बिलाइनांसिगौ होननानै दाना हरबाय नालाय बायद'था बिमा फिफानि राव दाननो हायाखिसै फैनांबाय मोनसे गामियाव आं हाबा जाफैनांबाय बिनिफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव ओरैबायदि परिसथिथि नख'राव सफैदों आंनि मेलेमासो मिथिसिगौ आरो आङो बिराद दुखुआव सफैदों माने हा हु दं मावग्रा गैया खामानियाव गैया हा हु दं बाख्रियाव माइ गैया बिदिनो मावनाय दांनायफ्रा दुरबल'था आरो साख्रि गैया बाख्रि गैया नख'राव ओरैबायदि परिसथिथि नख'राव सफैबाय आङो आङो खर'आनो मेलेमानो गलिजोबनाय बायदि जादों बिनिफ्राय आङो बिराद गैयै दुखुथियाजों संसार जानांदों माने आंनि मावनाय दांनाय आसार बेब'हार आखल आखुवा थिग नङामोनब्ला आङो थैखानायानो साबसिन जागौमोन होननानै आङो दुखु नांनानै थादों आरो खिन्थु आङो जेना आं जेरावबो आखा फाखाखा दानाय लुनाय आं एम्फौ फिसियोमोन बाखो बाखो एम्फौ फिसिनानै आङो आदाबारिनि सेरिकालसार अफिसआवबो बसथाजों लांना हैयोमोन आं आं इन्दि लुयोमोन इन्दि लुनानै खुन्दुं फानोमोन खुन लुनानै खुन्दुं फानोमोन आं ओमफ्राय आङो बेफारबायदिनो नानान्था मावनानै आङो गथ' ग'थायखौ फेदेरदों फोलावदों आरो ओमफ्राय बिराद दुखुथिया संसार जानायनि थाखाय आंहा बिराद दुखुआव फुरागासे थाबाय थानांदों आरो बिदिनो नाना बाना मावनानै जानांदों मालायनाव हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांदों माइ फुनानै जानांदों खोथिया फुनानै जानांदों माबा माबि मावनानै जानांदों माइ हर गेजेराव बनजार लायै लायै मालायनि न'आव माइ सौहैनांदों आङो एकदम गावखौनो गाव असिकिट' बायदि मोननानै लादों आरो आं लेखा रोंनायनि मुलाम्फायानो थायाखै अनेक बोसोर आङो बहुद बोसोर आङो गथ' खांनाय समाव आं बिराद खस्थ' मोननानै जेरा मोननानै बेबादिनो संसारखौ खुंनांदों आरो आंनि बेगतिया जेबो रोङा जेबो रोङा मानि जेबो उदाया साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया हाल खदालावबो थिग नङा थिग बिदियाव आङो बिरात खस्थ' मोन्दों आरो खस्थ' मोनै मोनै मोनै आङो गथ' ग'थाय फेदेरजोबनानै बायदिसिना मावै मावै आं खस्थ' मोननानै फेदेरजोबबाय आं गथ'फोरखौ बिनिफ्राय आङो मोनसे समाव आंनि खाफालाव मोनसे रिफिबाय गामियाव साइदआव जोंनि एरियायाव मोनसे पन्सायत अफिस जादोंमोन अ पन्सायत दादोंमोन बे पन्सायत दानायाव आंनि बिबायदिखौ नुनानै हाब बिराद खस्थ' जाबाय बिसारा ओरै होननानै आंखौ मेम्बारआव सायख'नानै सोनानै होबाय पन्सायतनि मेमबाराव आङो बे पन्सायतनि मेम्बारखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय माने जोङो मिथिंआव ज' जिरायो प्रेसिडेन्त सेक्रेटारि मेम्बार ज' जिरायनानै जोङो फैनाय स्किमफोरखौ समानैनो राननानै लायोमोन समानैनो राननानै होयोमोन आङो मावनो मोन्दों दैख'र थाइब्रै माइरं बुरि पेनसन बोराइ पेनसन आरो बिनिफ्राय खालभार्ट सरक बिदिनो आइ ए वाइ न' मावनानै होनो मोननायाव आंहा इसे राहा जालांदों आरो उनाव आं बेफोरखौ मावनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय मिटिं दावथिं थाङोमोन डि सि अफिसनि मानि आङो मेम प्रेसिडेन्तफोरजों थांफायोमोन बेबायदिनो आङो पन्सायतनि मेम्बार जानायावसो एसे हां मोननानै आंनि संसारा एसे एनै मोजां जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय पन्सायतनि मेम्बाराथ' पास बोसोरल' थायो पास बोसोर थाबाय पास बोसोर जोबनानै आं मा खालामबावनानै जाबावनांगौ मा खालामबावनांगौ बिदि साननानै आङो मोनसे खोनाबाय आरो आइ सि डि एस मोनसे अ अंगनबादि माबा मोनसे सारखुलार जादोंनो होननाय खोनाबाय आं दा बेखौ खोनानानै लोगो लोगो खोनानै आङो दरखास्थ' लानानै थांबाय अफिसआव दरखास्थ'खौ खोख्लैहैबाय बेनिफ्राय एसे पनद्र दिनसोनि उनावनो इन्टारभिउ जाबाय इन्टारभिउ कल जाबाय आरो इन्टारभिउआव कलखौ मोनबाय आङो ओमफ्राय इन्टारभिउआव आङो असमियानि प्रस्नखौसो लानानै लिरखादों आं जिहेथु असमियानि रोंगौ नालाय आं बर'निखौ लिरनो रोंनाय नङा आरो आङो असमियानिखौनो लानोसै होननानै कुइसनखौ आङो असमियानि लानानै लिरदों आरो बेनिफ्राय आङो इन्टारभिउआवबो पास जाबाय पास जानायजों आंखौ बे हाइज्राइगुरिया असमिया इसकुल सेन्टारआ आंनिया असमिया सेन्टार दा बेवहाय आंखौ एपयनमेन्ट हरबाय आं बेवहाय हाइज्राइगुरि सेन्टारआव असमियानि गथ'फोरखौ हारसाफोरखौ फोरोंनो हानाय जाहैबाय आरो ओमफ्राय आं बेहायनो नाइन्टि सिक्स नाइन्टि सेभेन नाइन्टि ओइथ आव जों एपयनमेन्ट मोनबाय बिनिफ्राय आङो बाइस सनसिम आङो बे अंगनबादिखौ मावगासिनो दंमोन मावगासिनो दंमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि बेथनफ्रा मावजेननायाव जों दुइस'ल' मोनदोंमोन दुइस'निफ्राय आराइस' जादों आराइस'निफ्राय फासस' जादों फासस'निफ्राय एक हाजार जादों बेबादिनो बारायै बारायै बारायनानै थिन हाजार थिन हाजार पासस'आव थाहैबायमोन दा आङो एथ' खिनि एथ' गोबाव आइ सि डि एस अंगनबादिखौ माव मावबोनानै बेबायदि बेथनजों आङो सलिबोगासिनो दंमोन नख'रखौ खुंदोंमोन एसेल' बेथनब्लाबो फानलु फानला लाहार फाहार माबा माबि खालामनानै आङो बिजोंनो फोलोमबोदोंमोन आरो ओमफ्राय आंखौ हाइज्राइगुरि सेन्टारनि मानसिफ्रा हारसा गोजा नालाय असमिया गोजा राय दं बिहारि दं सावथाल दं आंनि सेन्टारआव ओमफ्राय बिसोरो सान्दोंमोन मा है बर' हिन्जाव असमियानि फोरोंनो रोंगोनदा बि ओरै सानदोंमोन आंखौ खिन्थु आंखौ सोर फेजेननो आंनि फोरोंनाय आंनि माबानायखौ नुनानै बिसोर गोमोबाय हाब माथो जेरावबो आखा फाखा जेरैबो आखा फाखा हारसानि जेना बर'नि जेना ओरै होननानै बुंबाय आरो गासिबो मोजां मोनजोबबाय गथ'फ्राबो आंजोंसो सथबजोबो फरायनो मोजां मोनो आंजोंसो ओंखायनो आङो सेन्टाराव थांनो बायामोन ओमफ्राय आङो जे खला सेन्टारआव थांनानै क्लासखौ लाहैयोमोन आरो वारकारजों लोगोसे ओमफ्राय वारकारआबो आंखौ इनायनो मोजां मोनोमोन आरो दा आंहा ओरैबायदि अबस्था जाबाय दाखालै बाइस जुलाइनि आथाइस थारिखआव जोङो बैसो गैला नालाय साइथ बसर जाबाय साइथ बसर जाब्लाथ' माबा खालामनो मोना साख्रि मावनो मोना दा बे हिसाबै अफिसनिफ्राय अरदार फैबाय रिटियार होनांगौ रिटियार जानांसिगौ दाना साइथ बोसोर बोसोरखौ सायख' सायख' सायख' सायख' बिसोरो रिटियार होबाय रिटियार होनायाव आंहाबो जाफाबाय गोग्लैफाबाय दा रिटियार जाबाय नालाय आथाइस जुलाइयावनो रिटियार जाबाय आंनि साख्रिया बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय आरो दा आंहा जेबो गैला बैसो जाबाय जिरायनानै थानांगौ जाबाय न'आव जोबबाय